आङो सम सम गोबां जायगायाव बेरायहैनो मोजां मोनो जेरै लं जार्नि खालामनायखौ आं मोजां मोनो आरो बेवहाय अनलायनायनि मोनसे खाजि ओंखाम जानानै जोङो मोजां गाज्रि सावरायलायनानै फैयोब्ला गोसोखौ इसे मोजां मोनो मानो होनबा नआव थाबाय थायोबा बरिं जायो नखरनि गासै समयसाखौ माने सिन्था खालामबायनानै माने बांसिननिफ्राय बांसिन हेथाक जायो बेनिखायनो आङो सम सम आंनि आंगोनि लोगो जेरै क'क्राझार टाउनाव आंहा गोबां जाथि खुरमा दं लोगो दं लोगोफोरनि नआव थांबा माखासे दुखु दाहाफोरखौ खोन्थालायनानै माने एदभायस मोनलायनाय जायो बुजिलायनाय जायो बुजा बुजि खालामनानै गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो बिनिथाखायनो आङो सम सम लोगोफोरनि नआव थांनो लुबैयो बिमा बिबथैफोरनि नआव थांनो लुबैयो बिमानैफोरनि नआव थांनो लुबैयो आरो सम सम बोथोर नायै बोथोर आङो बेबादिनो गुबुन गुबुन जायगायावबो थांनो मोजां मोनो